मेरे घर में जो है सो रोज़ पूजन होता है वो रोज़ नहाते हैं नहाने से पहले फूल तोड़ते हैं और कटोरी मारते हैं फिर उठाओ करते हैं फुल बेलपत्र तोड़ते हैं तो प्रसादी कर के नहाते हैं नहा कर के पूजन करते हैं परसाद बनाते हैं प्रसाद से पूजन करते हैं रोज़ हम लोग को तो ये धर्म है बिना नहाने से पहले कुछ भी नहीं कर सकते हैं पूजा करने से पहले कुछ भी नहीं करते हैं पूजन करते हैं फुल नहाते हैं भगवान को नहाते हैं वस्त्र पहनाते हैं उनको पर पूजन करते फूल चढ़ाते हैं चंदन लगाते हैं चंदन लगा कर के उनको प्रसाद चढ़ाते हैं बनाते हैं प्रसाद को भोग लगाते हैं भोग लगा कर के उनको आरती करते हैं कपूर तेल दीप बन जलाते हैं दीप और तेल देते हैं बाती देते हैं उस में कपूर देते हैं तब वो दीप जलाते हैं दीप जला कर के आ कर अथी कपूर देते हैं धूप घी दे कर के आरती करते हैं आरती करने के बाद उनको भोग लगाते हैं भोग लगाने के बाद ही हम लोग कुछ करते हैं उपुम और वो हम लोग को कास्ट में भ ये सब तो होता रहता है जो भगवान को पूजन होता है सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है उस में भी है जो फूल लाते हैं काभी कुछ लाते हैं फिर उनको प्रसाद गेहूं से प्रसाद बनाते हैं केला लाते हैं नारियल लाते हैं ये लोग इस सब कर के उसमें की पूजन करते हैं पूस उस पर पूजा के लिए दीप जलाते हैं दीप बनाते हैं कलश लाते हैं तो उस पर दीप चार दीप बनाते हैं उस पर चार केले के गाछ गारते हैं उसी के बीच भगवान रखते हैं भगवान पर वस्त्र चढ़ाते हैं उस पर उन पर पैसे चढ़ाते हैं उस पर सुपारी जनउ चढ़ाते हैं उससे पूजन करते हैं फिर भी उनको प्रसाद अलग से बनाते हैं दूध कि घी से शक्कर हँ चीनी ये सब दे कर के पूजन करते हुए प्रसाद बनाते हैं प्रसाद फिर ही अलग से प्रसाद बनाते हैं हर अपना समाज सेवा के लिए प्रसाद बनाते हैं उन लोग को बुलाते हैं उनको हकार देते हैं उस सब आते हैं तो प्रसाद लेते हैं पूजन होता है फिर भी अब पुरुष जो है सो उस पर व्रत फास्टिंग में रहते हैं पुरुष उस वक़्त पूजन करने के लिए बैठते हैं फिर भी महिला सुब को बुलाते हैं महिला सब गीत गाते हैं अपने देवता की पूजन करते हैं अपने देवता की अराधना करते हैं और अराधना करने के बाद महिला लोग गाना गाती है और पंडित जी को बुलाते हैं पंडित जी अपना पूजन करते हैं पूजन करवाते हैं तभी आरती करते हैं तब आरती करने के बाद फिर सब को देते हैं तब उनको फिर भी वह सब तब प्रसाद वितरण करते हैं तब ही हम लोग भोजन करते हैं हम लोग का हम मेरे कास्ट में ये सब हो चलता है तब हम सब अथी करते हैं फिर सुंदरकांड करते हैं सुंदरकांड करने में फिर फोटो लाते हैं उस पर भी चौकी लगाते हैं उस पर टाउँ लगाते हैं सजाते हैं स उस पर फिर कपड़ा डालते हैं तब उनको पूजन के लिए घर से बुलाते हैं तो कीर्तन करते हैं उनको सुंदरकांड करते हैं तो प्रसाद फिर प्रसाद बनाते हैं प्रसाद के लिए केला लाते हैं सेब लाते हैं वो अंगूर लाते हैं सब कुछ से प्रसाद बनाते हैं प्रसाद से फिर पूजन कर के फिर पूजन करते हैं फिर सुंदरकांड कर के फिर गाना सब गाते हैं आरती करते हैं आरती करने के बाद फिर सब हम प्रसाद के लिए और आरती गा कर के आरती कर के फिर प्रसाद ग्रहण वितरण करते हैं फिर सब जाते हैं फिर करते हैं रुद्राभिषेक करते हैं उस में भी महादेव बनाते हैं फिर शिवलिंग बनाते हैं उस में पारथी बनाते हैं पारथी बना कर के पंच देवता बनाते हैं उस में फिर पंचमुख बनाते हैं उस में कृत मुख बना कर के फिर पूजन करते हैं उस पर भी दूध डालते हैं उसके लिए बेलपत्र मंगाते हैं फूल मंगाते हैं दूध मंगाते हैं फिर शक्कर मंगाते हैं तब उससे पंडी जी को बुलाते हैं उससे पाठ करवाते हैं तब पाठ होता है तब वो उस मृत्युंजय पाठ होता है घर में अपना शांति बनाते हैं अपना सब लोग शांति से रहते हैं इस लिए लोग तो इस तो मेरे मिथला में चलता ही है मेरे काश्ट में चलता है ये लोग हम तो लोग तो करते हीं हैं और वो जो है सो यही सब पा का पर्व करते हैं फिर जाते हैं हम लोग ये जानकि स्थान गए जानकि स्थान में घूमते हैं उस में बहुत मेला रहता है जानकि जी की चांदी का मुकुट है चांदी का उनको पैर बना हुआ है चांदी का गेट बना हुआ है यही सब में हम लोग देखे फिर उनको रथ बना हुआ है पोखरी में से वो जानकि जी उखरे हैं उनको देखे वो ही सब अंग बैल है जनक जी हैं अथी जनक जी हैं जनक जी के चार बेटी उसी में से निकले हैं उनको देखे और जो है सो यही सब मेले में रहता है सब कुछ कर दे देखे वहाँ पर भी हो रहा था जान रामभक्त घूमते हैं वही राम जानकि को देख कर के अपना जाते हैं